बेंथलआव थानाय बारबि रिस्तुरेन्टनिफ्राय आं जाग्रा अर्दार खालामदोंमोन बे जाग्रा अर्दार खालामनाया सम बायदियै दिलिभारि खालामनाय जादों थिग टाइमावनो आंनिसिम मोनहैदों आरो आङो म'म' सावमिनफ्राय राइस अर्दार खालामदोंमोन आरो बे अर्दार खालामनाया बेराथ मोजां जानो मोजां मोजां खवालिथिनि आङो मोन्नो हादों आरो बे बारबिनि दिलिभारि बयाबो बेराथ मोजां टाइम बायदियै आंनिसिम सहैदों आरो जाग्रा बेराथ कवालिथि मोजां टेस्टि संख्रै बायदिसिना मस्ला मोजां होनानै आंनिसिम सोहैनाय जादों आरो बे जाग्राखौ जानानै आं मोजां मोनदों आरो उनावबो बिहरनो आं गोसो जादों बे जाग्राया बेंथल बारबिनिफ्राय सहैनाय जादोंमोन